दैनि आंखाल बुङोब्ला बेखौ जोङो बेखौ समादान खालामनाया बेसे गोरा जोङो बेखौ बुंनो हायोदि दैनि आंखालखौ आरो समादान खालामनांगौनि थाखाय जोंनो बेसेबां सम आरो नांगोन बेखौ जोङो बुंनो हायो जोंनाव दैनि गोबां आंखाल बैफोर दैनि आंखाला गोबां जेंनाफोर नुजाथियो दैखौ जोङो गोबां समाव बेबायदिनो जानाय लोंनाय बेबायदिनो गायनाय फुनाय बेफोर बोथोरफ्राव जोङो आंखाल नुजाथिनाय मोनो दैखौ जोङो बेबायदि गोबां समाव बेबायदिनो मोजां मोजां नांगौ समाव बेबायदि बाहायनो हाया जायो दैनि दै आंखाल जायोब्लाथ' जोङो गोबां सुबुंफ्रा मिथिखायो दै दै बुङोब्ला दै गैयाब्ला जेबो जाया मोनसिया दै लोंनानैनो थांनानै थाङो आरो बेखौ समादान खालामनायनि बेसे गोरा होन्नानै बुङोब्ला बेखौ समादान खालामनो जोङो समादान खालामनो हायो मानोना जोङो बेखौ मोजां मोनसे दंकल बेफोरबायदि मोजां मोनसे बरिं बेफोरबायदि थुनानै जोङो मोनसे समादान खालामनानै हायो समादान खालामनानै लानो हायो जोंनि गामियारि ओनसोल आरो गोबां जायगाफ्राव बेबायदिनो बरिं दैनि थाखाय बेबायदिनो गेदेर गेदेर मेचिन बाहायनानै बेफोरबायदिनो दैनि थाखाय सुबिदा खालामना होदों एबा जोंनि दैनि थाखाय समादान खालामना होदों नोंथांमोननि मोह नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो बेनि खाथियाव दैनि आंखाल जानायनि थाखाय मा राहाफोर लायो होनोब्ला जोङो दैनि थाखाय जोङो गोबां बेबायदि राहा दङ होन्नानै बुंजायो जोङो सा फारसे हिमालय हाजोनिफ्राय बेबादिनो दै दैखौ जोङो लानानै फैयो आरो दैजों बे दैजोंनो बोथोरनि आबादखौ बोथोराव मावो बेबायदिनो माय बायदिसिना बेबायदि गायनानै जिउ खुङो आरो बेबायदिनो मेसें बोथोराव बेबायदि बरिं बायदि बायदिफोरखौ बरिंफोरजों बेबायदि थुनानै जोंनि गामियारि ओनसोलफ्रा बेबायदिनो गामि समाजनि सुबुंफ्रा बेनि दैजोंनो जायो लोङो आरो बायदिसिना खामानिफ्राव बे दैखौ बाहायो दैखौ दैनि आंखाल जायैनि थाखाय मा राहाफोर दं होनोब्ला आरो मोनसे दैनि राहा आरो लामा दङ होनोब्ला जोङो मोनसे आरो बुंनो हायो सा फारसेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे राहा लामा लानानै मोनसे आल आनलिमिटेट खालामनो थाखाय मोनसे बरिं गायसन्नाय जादों आरो बेफोर गायसन्ना गायसन्नायजों बेफोर दैनि राहा लामा आरो बेफोरखौ मोजाङै खालामनो थाखाय बेनि मोजां मोनसे समादान दै मोन्नायनि थाखाय मोजां मोनसे समादान खालामनानै लायो गोबां गोबां बिथिङाव दैनि थाखाय मोनसे मोनसे समाव मोनसे बोथोराव बेबायदि रानस्राव आरो बेबायदिनो बोथोरनि थासारियाव रानस्राव आरो दैनि आंखालाव बेबायदिनो रानस्राव थासारिया जायगा लायै जायगा ओनसोलफ्राव बेबायदिनो रानज्रिंलाङो आरो बै रानज्रिंनायनि जाहोनानो जादों बेफोर दैनि आंखाल बेसेबांबा गोथौ नैजौ थामजौ बेबायदि सिङाव दै थायो बेखायनो दैनि जि नारथाय बेयो जोंनाव खम बे खम जानायनि थाखायनो रानस्राव आरो रानस्राव जालाङो बेनि समादान खालामनायानो जोङो बेसे गोरा होन्ना बुङोब्ला बेफोरनो जेनेबा